जी मैंने कैब बुक करी थी अभी आप कहां पर खड़े हैं मैं काफ़ी समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ दिए गई लोकेशन पर अच्छा ये मेरी लोकेशन के बहुत ही करीब है आप थोड़ा जल्दी आईए कब तक आएंगे आप अभी अच्छा ठीक है आप थोड़ा सा थोड़ा सा आगे आईए मैं आपको वहीं मिलूंगा ओके